में कर्ण कुमार रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौहने आहला हां अज्ज दा सुआल जेहका मिगी पुच्छेआ गेदा हा कि साढे ग्रां बिच्च जेहकी पानी दी कमी ऐ ओह् औंदी ऐ कि नेईं ऐ अगर अस विलेज बिच्च रोहन्ने आं ते असें गी एहदे केह् केह् फैक्ट न सब तू पहले में तुसें ई सनाना चाहन्नां कि साढे ग्रां बिच्च जेहड़ीं पानी दी कमी ऐ बहुत ज्यादा कमी आई सकदी ऐ आई के सकदी है कि साढे ग्रां बिच्च ओंदी गै औंदी ऐ पानी दी कमी हर साल के हर महिने हर टाइम कुतै बेल्लै बी आई सकदी कि के जरुरी नेई ऐ के दे टाइम पर असें गी अज्ज गै अबे कल गै अबे इक दिन दी प्राब्लम नेई ऐ साढ़े कन्नै असें गी बार बार इस चीज गी फेस करना पौंदा ऐ जे सब तूं पहले में तुसे गी सनाना चाहन्नां कि ग्रमियां गर्मियां च साढे जेह्की ऐ पानी दी शार्टेज बहुत ज्यादा होंदी ऐ बहुत ज्यादा औंदी ऐ साढे ग्रां बिच्च

कि सुक्कापन किन्ना ऐ ते ओहदे कारण साढियें बौलियें दा पानी सुक्की जंदियां जेहका पानियै दा जेहका साधन ऐ प्रापर नेईं मेंटेन नेईं होई पांदा ऐ ते जेहड़ा साढ़ा पानी जित्थै किट्ठा करदे जिस टेंके गी ते ओह्दे बिच ओह् असें प्रापर नेईं होंदा ऐ कि ग्राहक बड़े होंदे ते इक कोल इन्ना टाइम नेईं होंदा पानी दा ओह् कुत्थै कुत्थै देन इक ग्रां देन जां दुए ग्रां देन अगर इक इक देन ते त्रीए दिन थ्होंदा ऐ असेंगी ते त्रीए दिन अगर असें पानिये गी जाना पवै जां पानी लैना पवै ते इन्ने दिन असें कि'यां मैनेज करना एहदे बिना असें बड़ी ज्यादा शार्टेज होंदी ऐ पानी दी में बाकी तुसें सनाई लैना कि साढ़ी फसले गी ग्रां च रौहने आहलियां जेह्कियां बगैर पानी दे नेईं चलदियां ते उनेंगी प्रापर पानी थ्होना अगर उ'नेंगी हर चीज प्राप्त होना हर चीज पानी उप्पर गै ते ते पानी नेईं थ्होग ते साढ़ी फसला नुक्सान होंदी ऐ जियां साढ़े धान बर्बाद होई जंदी घान ते पानियै दे बगैर लगदे नेई हैन धान बर्बाद होई जंदे दे ओहदे बाद जेहकी कनक ऐ मक्कां ना र्हाने आं अस ओह् पानी दे बगैर नेईं होई सकदियां ते कदें कदें बरसांती बी ऐसी गल्ल होंदी ऐ कि पाइप लाइन होंदी जेह्की साढ़ी पानियै दा साघन होंदा जेहड़ा त्रुट्टी गेदा होंदा कि पाइपें च पानी होंदा ओह्बी त्रुट्टी जंदा सड़कां त्रुट्टी जंदियां ना ते पानी साढ़े धोड़ी नेईं पुज्जी पांदा ऐ ते ओहदे बाद असें पंज सत्त सत्त अट्ठ अट्ठ दिन म्हीना म्हीना बी असेंगी पानियै दी शार्टेज फील होई बड़ी कमी असें गी होंदी ऐ ओहदे बाद अस जन्ने आं बौलियां बौलियें गी जाना पवै ते बौलियां साढ़े इत्थै बड़ियां दूर न कुतै जाना पौंदा पानी लैने गी ते बंदा किन्ना गै पानी आह्नी सकदा इक फेरे च ज्यादा शा ज्यादा इक बारी च अस दस जां पंदरा लीटर पानी आह्नी सकने आं लेकिन दस पंदरा लीटरा कन्नै साढा घर बाह्र नेईं चलदा पानी दी असेंगी कमी पूरी नेईं होई सकदी ऐ दस पदंरा लीटर कन्नै मसां रुट्टी बनदी ऐ त्रै टाइम सब किश होंदा त्रै टाइम पानी पीने ऐ रुट्टी खानी ऐ ते दस लीटर कन्नै साढ़ा गुजारा नेईं होंदा ऐ ते अगर रेह् तां ध्याड़ी पानी गै ढोंदे ते त्रै टाइम ढोना होऐ ते चाली पंताली लीटर पानी असेंगी चाहिदा होंदा ऐ ते पूरी ध्याड़ी बी लगी जंदी ढोंदे रौंहदे ऐ बी बड़ी शार्टेज ऐ असेंगी फ्ही लास्ट अस झझरे गी जन्ने पानी गी इन्ने साढे डंगर ना घर अस घरा रौह्ने आहले असें डंगर बी रक्खे दे होंदे ते उनेंगी बी बड़ा ज्यादा नुक्सान ऐ कि उनें बी पानी चाहिदा होंदा अस इसान हां अस घट्ट पीगे पर जेहके डंगर ना ओह् पानी ज्यादा पींदे ऐ उनें गी कुत्थाआं पानी पीगे पानी होंदा गै नेईं साढे कश केई बारी डंगर बी बचारे त्रेहाए दे मरी जंदे ते उनें गी बस झझरे दा गै आपूं बी पानी पीने ते उनें बी पानी पिलाई ओड़ने लेकिन असें गी जेह्का कमी ऐ बड़ी ज्यादा फील होंदी ऐ एहदे बी बड़े ज्यादा फैक्ट ना साढे ग्रां च असें फार्मिंग करनी होऐ जियां मच्छलियें दी फार्मिंग करनी होऐ ग्रां बिच रोंहने आहले हां फिछ फारमिंग अस करने आं ते साढ़े तला च जिन्ने धोड़ी पानी गै नेई होग ते साढियां मच्छिया थोह्ड़िया रेही सकदियां ते ओह्बी बड़ा बड्डा फैक्ट ऐ मच्छियां जेह्कियां ना पानी दे बगैर नेईं रेही सकदियां ग्रां बिच रौह्ने आह्ले दे मच्छियें दा फार्मिंग जेहड़ा ते उ'नेंगी पानी जरुरी चाहिदा होंदा ते पानी दे बगैर उं'दी फार्मिंग होई गै नेईं सकदी ऐ और बी साढ़े बड़ी चीजें गी जेहका ऐ फेस करना पोंदा पानी दी शाटेज सारी ग्रां बिच इस चीजा गी अगर दिक्खेआ जाए ते बड़ी ज्यादा कमी आंदी ऐ